کام کے علاوہ میری دوسری جو مشاغل و دلچسپیاں ہیں وہ سیر و تفریح کی ہیں میں اکثر جب بھی گھر میں خالی بیٹھتا ہوں تو نکل جاتا ہوں سیر و تفریح کے لیے اور دور نکل جاتا ہوں و ٹہلتا رہتا ہوں دیکھتا ہوں عجائبات دنیا کے عجائبات کیسے کیسے ہیں دنیا سے متاثر ہوتا ہوں پھر ان کو آ کے اپنی نوٹ بک میں لکھتا بھی ہوں اکثر میں جب جب بھی کہیں بھی رہتا ہوں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں سیر و تفریح کے لیے اور ساتھ ساتھ دوسری چیز میں کھیل کا بھی بہت شوقین ہوں کرکٹ بھی مجھے کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے میں کھیلنے کے لیے بہت ہی اتاولا رہتا ہوں جمعہ کے روز جیسے چھٹی رہتی ہے تو اس میں بھی میں بہت شروع سے ہی فجر بعد ہی تیار ہو کے چلا آتا ہوں پورا دن آدھا دن تک میں کرکٹ کھیلتا ہوں کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد شام کے ٹائم مجھے وقت ملتا ہے تو میں ٹہلنے کے لیے نکلتا ہوں سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہوں سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ اچھی جگہیں جہاں خوش گوار کھانا ملتا ہے وہاں جاتا ہوں اور وہاں کے ساتھ ساتھ وہاں کی چیزوں کو دیکھتا ہوں